जैसे की इस समय अभी गेहूँ की समय चल रहा है सीजन गेहूँ जैसे की क़ ओला पड़ रहा है तो ओला पड़ने के बाद इसमें जैसे की क्या कहते हैं उसको की पाला मार दिया तो अच्छे गेहूँ नहीं हुआ अच्छे से फ़सल नहीं उग रहा है तो अच्छे से कैसे कि अब सब लोग किसान लोग कैसे पूरा करेंगे फसल जब नहीं हो रहा तो अच्छे से कैसे फिर जो सर के बारत हुआ काम करेंगे इसको सरकार को का देना ध्यान देना परेगा अ पानी नहीं सही से मिल रहा है तो पानी के लिए सरकार को ध्यान देना ही पड़ेगा पानी के लिए सुविधा दिया जाए और वह पानी नहीं मिल रहा है तो फ़सल कैसे होगा सूख जाएगा पानी से धूप है तो ओ सुखा जाएगा तो फ़सल कैसे तैयार होगी सरकार को तैयार करना पड़ेगा न उसको तैयार को तैया सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि अच्छे से फ़सल हो पानी दिया जाए अच्छे से नुकसान हुआ है तो उसके लिए कुछ किया जाए और जैसे कि गे धान के बथुआ फ़सल में तो धान के फ़सल के लिए धान के लिए अधिक पानी चाहता है कि पानी नहीं मिल पाता है तो धान भी सुख जाता है कहीं मुंगारी हो जाएगा तो किसान लोग कहाँ से लाएँगे कैसे खाएँगे सब किसान के लिए सरकार को ज़रूरी है ध्यान देना सरकार को और प्याज़ हो गया मर्चा हो गया ए सब सब कुछ करना पड़ेगा सरकार को यह सब देखना सुनना करना पड़ेगा टाइम टाइम से पानी भी सरकार को सुवधा किया जाए सकता है सरकार को ध्यान देना पड़ेगा